हमसब खेती गृहस्थी मे लागल छी खेती कए रहलहुॅं हँ ओहिसँ की होयत धान उपजबै छी गहूॅंम होयत दलहन के समान होयत जे सबसँ विकास हैत राइ ताइ सबटा हैत तै मऽ विकासे हमरा सबके फायदा अइछ ओयसँ बिक्री जे अपना सँ बेसी हैत तऽ बिक्रियों सरकार के देल जेतय सरकारक रेट मऽ तहन से आओर गहूॅंम होयत ओहो जे अपना सँ फाजिल होयत तऽ सरकार के दर सँ बिक्री करबै ओहो हमरा फायदे होयत किसान के सब सुविधाक लेल सरकार योजना बनेने छै जेकि खेती मे जुटल रहौ तऽ हमसब खेती मे जुटल रही सरकार संजोग जे दय रहलथि हँ जे अहाँ सब खेती करू आगारी बढू हमहु मदद करै छी के सरकार सब मदद मे लागल छथि की किसान जुटल अछि जे हम तेहने प्रकार के उपजा करी जे हमरा उपजा सँ पैदा बेसी होयत अपना सँ तऽ सरकार के दर सँ बेच लेब तऽ ओहिसँ हमरा परिवार चलत एहन से प्रत्येक दिन से जेना हम अपना गाछ बृक्ष पेड़ पौधा हरेक लत्ती फत्ती जतेक चीज छै किसान के पक्ष मे लगबै के लेल ओहिमे सँ किछु किसान लगबै छी आब ओकरा फल पाबै छी तऽ ओहिसँ की होइ छै तऽ खुशी खुशी परिवार चल चलि रहल हँ सरकारों खूब मददे दय रहल हँ तऽ आब सरकार मदद कए रहल तऽ ओहि पर आरो खुशी छै मन तऽ आओर लोक के होइ छै जे आगारी बढ़ी की करी जे हमरा आओर फायदा होयत ओहिसँ की हेतै तऽ विकास बढ़ै छै तऽ अनेक प्रकार के योजना करै छै जेनाकि गाछे बृक्ष लगा देलहुॅं गाछे बृक्ष लगा देलहुॅं आ गाछ लेलहुॅं ओकरा रोपलहुॅं फल देलकै तऽ ओ अपना सँ बेसी होइ छै तऽ बेचिए लै छियै फायदे होयैया पाइ अबैया सेहो सँ चलैया घर आओर सरकार तऽ दइए रहलथि हँ जेना जे राशनो पानि सरकार दै छथि ओहो सब हमरा सब खूब खुशी छी जे सरकार हमरा सबके आगे बढ़ैके लेल बहुत रास्ता देनै छथि निकलै के लेल ओहिमे कोशिश करेके चाही करै छी जे निकली आओर जे सरकार कहै छथि जे चीज के जरूरी होइ छै से तऽ पूरा करबे करे छथिन आओर लोक के मन बढ़ै छै ने जे हम ई करितहुॅं ओ करितहुॅं तऽ से सब जेना जेना की जे मे अनेक प्रकार के फसले होइ छै तऽ फसल लगैबतहुॅं अनेक प्रकार के खेसारी दलहन के चीज सब लगबितहुॅं जे ओहिसँ अपना सँ फाजिल होयते तऽ सरकार के रेट सँ बेच लै छी तऽ ओहो हमरा लाभे भेल फायदे भेल ओहिसँ की होइ छै तऽ गरीबी हमर दूर भेल जाइया तऽ हम खुशी रहै छी जे सरकार दए रहलखिन हँ तऽ ओहि योजनाक पूरा कऽ रहलहुॅं हँ तऽ ओहिसँ की होइ छै जीवन हमर चलि रहल हँ तऽ ओहिसँ विकास हमरा आओर आगारी बढ़त आओर आगाँ बढ़ैया तऽ मोन खुशी होइया तऽ आओर किछु बिजनेस तऽ कोशिश करै छी आओर कोनो बिजनेस करी जेकि जे सरकार खुशी रहैत तऽ एहिओमे मदद करत तऽ आओर आगे बढ़ब आओर फायदे होयत हमरा गर फायदा तऽ नहिये ताहि सब मे जुटल छी लागल छी कोशिश कै रहलौं हँ कै